کھیل سفر نے مجھے جذباتی طور پر بہت متاثر کیا ہے اس کے مسحور کن مناظر اور اشتعال انگیز موسیقی کا ایک انوکھا ماحول پیدا کرتی ہے جو حیرت اور خود شناسی کا احساس پیدا کرتی ہے روایتی کمیونکیشن میکینکس کی غیرموجودگی گمنام کھلاڑیوں کے ساتھ تعاون اور رابطے کے حوصلہ افزائی کرتی ہے ایک گہرے جذباتی بندھن کو فروغ دیتی ہے جیسے جیسے میرے کردارکا سفر سامنے آیا میں نے بہت سے جذبات کو محسوس کیا تنہائی سے صحبت تک تجسس سے احساس تک سفر نے مجھے سیکھایا کہ گیم جذبات کو ابھارنے خود کی عکاسی کرنے اور مشترکہ انسانی تجربات کی خوبصورتی کی یاد دلانے کے لیے طاقت ور ذریعہ ہو سکتے ہیں